ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پرانی یادیں یاد رکھے اور اپنی جڑوں سے جڑا رہے اور اس کو ہر بچپن کے ہر وہ شوق پسند ہوتے ہیں جو وہ بڑے ہونے پر کرنا چاہتا ہے لیکن ںہیں کر سکتا کسی وجہ سے جیسے کہ مجھے کرکٹ بہت زیادہ پسند تھا اور اب مصروفیت کی وجہ سے میں کھیل نہیں سکتا کیوں کہ کام بھی ہیں اور بھی گھر کے کام دنیا بھر کے کام لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب میں کرکٹ کھیل ںہیں سکتا بس اس کو سوچ ہی سکتا ہوں